किसी भी नवजात शिशु के लिए उसके जीवन का प्रथम वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है पहले से छः महीने तक कुछ टीके लगवाएं जाते हैं साथ ही पहले से छठवे महीने तक हर शिशु के लिए उसकी माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है छः महीने तक केवल माँ का दूध दें और उसके बाद धीरे धीरे पानी देना शुरू करें और साथ ही दाल का पानी थोड़ा सूजी या कुछ और आहार भी उसके खाने में शामिल करें और वक़्त के साथ साथ जैसे महीने व्यतीत होते जाएं उन्हें इंजेक्शन लगवाया जाए और एक साल का होने तक उनको जितने भी इंजेक्शन होना चाहिए पूरे लगवा दिया जाएं उनका वेक्सीनेशन अनिवार्य रूप से हो उनके खान पान को वक़्त के साथ साथ बढ़ाया जाए उनमें और चीज़ों को शामिल किया जाए और जब उनके दांत निकलने लगे तो चीज़ों को साफ़ सुथरा करके खिलाया पिलाया जाए आदि उनके विभिन्न संस्कार होते हैं